गाव सुंथा आफाद सेल्प हेल्प ग्रुपनि सायाव आंनि सानदांथिया बेनो जे बियो आयजोफोरनि थाखाय माखासे सुबिदाखौ लाबोदों आइजोआरि फालांगिनि माखासे मोजां सुबिदाफोर जेरै बिसोर बेयाव गावसिनि माखासे नांगौ जानायफोरखौ फुलफिल खालामनायखौ लानोहानाय बायदि आरोखि गोबां हायाबाबो जा एसे हायो बावहाय माखासे ग्रुपफोरजों फैसा बेफोरबायदि माखासे जमा खालामनाय जमा खालामनानै ओरै बाहिरायाव बारहोहरनाय जेनोबा सुत हिसाबै हरनाय बेफोरजों बिसोरो इन्थारेस्ट हिसाबै रां खामायनानै लानो हायो बिनि अनगायैबो ग्रुपाव बोरमा दाव अमा बायदिफोरखौ फिसिनानै बेफोरजों फालांगि खालामनो हायो आरो थांनानै थानो थाखाय मोजां मोनसे सुबिदा खालामनानै लानो हायो